हमर सभके पञ्चायतक मुख्यालय प्रसाहट मध्य विद्यालय रहय जेकि आब माध्यमिक विद्यालय परसा हाट भए गेलय वर्तमान स्थितिमे एतय जे छै विद्यालयमे हाइ इसकुल सेहो बनि गेलइए ट्वेल्थ तकके परीक्षा विद्यार्थीके पढ़ाइ सेहो शुरू भए गेल छै विश्वविद्यालय पूर्णिया कोशी कमिश्नरी पूर्णिया एतयसँ साठि पैसठि किलोमीटर दूर छै जतुका व्यवस्था सुदृढ़ छै आर हमर सबके विद्यार्थी पढ़ा पढ़बाक लेल आगा पढ़यके लेल रानी गंज फारविसगंज अररिया आओर पूर्णिया सेहो जेबाक लेल छै जे की एतऽसँ अररिया लगभग चालीस किलोमीटर फारविसगंज एतयसँ चालीस किलोमीटर पूर्णिया पैसठि किलोमीटर छल जहाँ कि विश्वविद्यालय छै कोशी कमिश्नरी पूर्णियामे जेकि हमर सभक गाँवसँ पैंसठि किलोमीटर दूर छै आओर ठीके ठाक व्यवस्था छल जेकि आओर आर विशेष व्यवस्थाके आशा करय छी सरकारक सरकारसँ जे होना चाही सुविधा ततेक नहि यऽ देहातमे जेनाकि आओर विशेष व्यवस्था होना चाही हमर सबके ब्लॉक जे छै ब्लॉकमे एहन प्रक्रिया नहि होइ छै जमीनो सबके कागजके लेल विशेष दौड़ऽ पड़य छै एकरा लेल कि एक काज करयके लेल लगभग जे छै महीना दू महीना तक ओकरामे प्रयासरत रहय पड़य छै